हलो हलो सानी प्लंबर हा मां ही ना हिकिड़ो घर वरितो आहे उन लाइ मूंखे थोरी पाणी जी साइड फिटींग हेड़ो कराइणो अथव त मां हेठां हेठां ॿई टांकी रखंदा आहियूं न मथां बि टैरेस हा हेठां ओर मथे ॿिन्हिनि में कराइणो मूंखे हा त अस असांखे हू तव्हांजो तव्हां सां कराइणी अथव तव्हां असांजो पहिरों जूनो मकान हूंदो हुओ न हुते करे विया हुया हा असांखे तव्हां जो कम वरी सुठो लॻो ह तव्हां लओ धी कराई जो ना हा हा हू त वांदो न भले कमु सुठो खपे असांखे पैसनि जी कुझु टैंशन कान्हे

हज़ार लीटर हा हा असांखे वॾी खपनि हा हा हा असां हा जॉइंट फैमिली में रहंदा आहियूं असांजे वापिराए सभु वधीक आहिनि पर असां इहो बाथरूम असां हुन शॉवर विझाइणो अथव ना हा हा हा हा फुआरा हा हा उहो भले वांदो न तव्हां हिक दफ़ो अचो पोइ ॾिसी वञिजो सभु ठीकु आहे तव्हां खे सुठा लॻणा आहिनि सभु सामान सभु तव्हां खे ज वठण जो आहे हा हीअ न हा हा

न एॾा सस्ता न खपनि सुठा विझी ॾिजो हा त हा अलाई कम त अलाई अथव तव्हां हिक दफ़ो अचो ॾिसी वञो हूं हम्म हा भले वांदो न अचो त पहिरीं हिक दफ़ो फ़ोन कजो हे ना असां वरी घर केरु हुजे न हा हा ऐं हू त वांदो न कुझु टैंशन काने ईश्यू काने पैसनि बसि तव्हां कम सुठो करे ॾिजो असांखे तव्हां हिच कम वणियो

बसि रेट जो कुझु टैंशन न कजो हू तव्हां जेको थींदा पैसा हूअ असां ॾेई छॾंदा खाली तव्हां कम करे ॾिजो असांखे हा हा हा वठी अचिजो तव्हां हलो हा न तव्हां वठी अचिजो सामान हम्म सभु तव्हां खे ही करण जो आहे असां न कंदासी तव्हां अचिजो पोइ सभु